नमस्कार भैया जी अभी अपने मुझे कुछ टाइम पहले यहाँ पर माता के थान छोड़ा था एक्चुअल्ली उसमें मेरा है न आपकी कैब में मेरा पर्स रह गया सर तो प्लीज आप मुझे आकार अपना मेरा पर्स दे दे सर उसमें मेरा जरूरी डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे हैं जी सर मैं आपको वही मिलूँगी हाँ प्लीज़ आप जल्दी से आके आपका जो भी किराए होगा मैं वह वापस देने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप एक बार प्लीज़ जल्दी आ के मेरा पर्स मुझे दे दीजिए और देख लीजिए ओके सर ठीक है सर फिर में वहीं वैट करती हूँ आपका धन्यवाद सर